اگر میں دُنیا میں کہیں بھی گھومنے جاؤں گی تو سب سے پہلے میں مدینہ شریف اور کعبہ شریف جانا چاہوں گی کیوں کہ ہر کسی کا سپنا ہوتا ہے مطلب ہر مسلمان کا کہ وہ وہاں جائے اپنا وہاں ماتھا ٹیکے اپنی ہر دُعا کو مطلب بتائے اپنی دُعا کا ذکر کرے خاص کر اپنے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو وہاں بھیجیں اور اُن کا دیدار کرائے پھر بعد میں خود جائے بس سب سے پہلے وہیں جانا چاہوں گی اور